हम हमरा सुबह के समय अच्छा अच्छा लगैया आओर सुबह के समय से अच्छा लगैया एहि चलते कि ओहि से बर बीमारी नहि होइए आ सूर्ज के रोशनी मिलला से शरीर स्वस्थ रहैया आओर ओ सुबह के समय मन एकदम स्वच्छ रहैया आओर इससे शरीर मे जहन फूर्ती फूर्ती रहैया एहि से कोइ परेशानी नहि होइया भविष्य मे बर बीमारी भी दूर रहैया जिससे सुबह के समय अच्छा कोइ समय न है आओर सुबह के समय मे जे देखय से बहुत अच्छा मतलब दृश्य लगैया आओर ओ से अपना अपना घर परिवार के लोक के हमसब सीखबै छी की ना सुबह उठ सुबह के सूर्ज के दर्शन करला से मनोवांक्षित फल मिलै छै आओर जे है ना शरीर स्वस्थ रहै छै आओर शरीर मे फूर्ती रहै छै की दिमाग तेज रहै छै आओर पढ़य लिखय मे मन लगै छै बच्चा सबके भी सीखेबै छी